हा पेट्रोल जे वधंदड़ क़ीमतुनि असांजे बाइक हलाइण ते ॾाढो असर विधो आहे थोरे घणे कम जे लाइ असां बाइक न हलाईंदा आहियूं पैदल हलण जी कोशिश कंदा आहियूं छो त पैदल हलण सां सिहत बि बरकरार रहे थी दुरुस्त रहे थी ब्लड प्रेशर नॉर्मल थो रहे डाइबिटीज़ में फ़ाइदो थो थिए ऐं हार्ड डिसीज़ जे लाइ बि उहो फ़ाइदे वारो आहे ऐं मूंखे लॻंदो आहे कि ईंधन जो अधिक उपयोग करण सां पर्यावरण जो प्रदूषण बि थींदो आहे उनजो जेको धूंओं आहे उहो अस्थमा खे वधाईंदो आहे या साह जी तकलीफ़ पैदा कंदो आहे इन खां अलावा ॿियूं बि परेशानियूं पर्यावरण प्रदूषण या हवा जे प्रदूषण जे करे थियनि थियूं इन्हीअ करे बाइक हलाइण थोरो घटि कयो आहे